आं सिनायनाय साबा सुबुंनि मुंखौ आं बुंनोसै गिबियावनो मुस्रि बिस्नु गयारि मुस्रि समर बर' मुस्रि धनिराम बसुमातारि ओ मुस्रि धनसिं मुसाहारि मुस्रि कमलाकान्त' बसुमातारि